हाँ मुझे बचपन से ही कला और शिल्प मैं का शौक है मैं अपने घर को उन कलालों से सजाती हूँ मैं कागज के फूल बनाती हूँ और उन्हे रंगीन कलर के गुल फूल रहते हैं उनको बना कर मैं गुलदस्ते में लगाकर अपने घर को सजाती हूँ उनके मैं बंदनवार बनती हूँ उनके छोटे छोटे से उसमे मोती लगाकर उसका बंदनवार बनती हूँ और मैंने मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद हैं तो मैं सुंदर सुंदर छोटी पेंटिंग बनाती हूँ मैंने अपने घर में फोटो फ्रेम भी बनायी हैं जिसमें मैंने अपने पूरे परिवार के छोटे छोटे फोटो लगाकर उसको सजाया हैं और मैंने एक छोटा शीशा भी बनाया हैं जिसमे मैंने धागे की सहायता से उसको बनाया हैं मुझे शिल्प में बहुत शौक है मैं जमीन पर मांडला बनाती हूँ जो बहुत सुंदर लगते हैं बहुत ही छोटे छोटे बनाए जाते हैं और उनको मैं सजाती हूँ